مائی فرسٹ پروڈکٹ ایکسپیرینس کافی اچھا رہا جس میں کہ میں نے کولر لیا تھا گرمیوں میں وہ اس اس کو ٹین ایئرس ہو گئے ہیں وہ ابھی تک خراب نہیں ہوا ہے مطلب ایسے ہی چمکتا چمکتا آ رہا ہے اور ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دیتا ہے وہ نہ اس کی پنکھڑی خراب ہوئی ہے نہ اس کی کھٹکے خراب ہوئے ہیں مطلب میں ایک جگہ رکھا ہوا تھا نہ ہمارا ایک چیز ہوتا ہے نہ کہ کم خراب مطلب اسے پانی میں چھوڑ دو اوپر سے پانی گرتا آ رہا بارشوں کا تو وہ خراب ہو جائے گا ایسے تو گل جائے گا ہم نے بہت اچھی طریقے سے اسے رکھا ہے تو وہ ایسے کے ایسے ہی رکھا ہوا ہے صاف ستھرا اور ہم ہر سال ایسے ہی نکال لیتے ہیں اس کے اوپر پینٹ کروا لیتے ہیں بالکل نیو ہو جاتا ہے وہ اس کلر میں بھی جیسے دھوپ میں رکھ دیتے ہیں نہ تو اس کا دھو نکل جاتا اس کا رنگ تو اسے دوبارہ رنگنے کے لیے ہم جو ہے نہ اس کے اوپر کلر دیتے ہیں تو وہ ایسے ہی بالکل صاف ستھرا نکلتا ہے کافی اچھا پروڈکٹ رہا ہے وہ میرا اور کافی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کافی لوگ اس کی تعرف کرتے ہیں جو بھی ہمارے یہاں پہ گھر میں مہمان آتا ہے نا جو بھی ہمارے گھر میں مہمان آتا نا تو وہ یوں کہتا ہے کہ تمہارے روم میں بہت ٹھنڈک رہتی ہے تو میں نے کہا ہاں ہمارا یہ میں نے خریدا ہے یہ کولر یہ بہت ٹھنڈک دیتا ہے مہنگا تو ہے بٹ کوئی نہیں اے سی کا کام کرتا ہے پورا روم جو ہے نا کول کردیتا ہے ہمارا رات کو ہمیں ٹھنڈ اتنی لگتی ہے کہ ہم چادر لیتے ہیں موٹی والی کوئی کہتا ہے بند کر دو اسے کوئی کہتا ہے نہیں چالو رہنے دو مطلب ہر کسی کو چادر لینی پڑتی ہے لیکن اس کے جو ہے نہ نگیٹیو ویٹ ٹھوٹس ہیں جیسے کہ اگر اگر ہم اسے ہفتے میں اگر ہم پانی بھر کر کے پانی بھر کر کے ہم اس کو صاف نہیں کریں گے تو اس کے اندر جو ہے نا مچھر ہو جائیں گے ایک ہفتے تک اس طرح ہر ہفتے ہمیں جو ہے نا پانی اس کا بدلتے رہنا چاہئے تاکہ مچھر نہ ہوں ہمیں بیماری نہ ہو پھر ہمیں مچھر کاٹیں گے مطلب اس جیسے جس طریقے کا اگر تم جس طریقے کو چیز کو رکھو گے وہ ایسے کی ایسے رہے گی تو میرا فرسٹ پروڈکٹ یہی تھا اور کافی اچھا نکلا یہ میرا پروڈک